हलो हाँ अच्छा अच्छा बोलिए हाँ हाँ वहाँ पुल बन रहा है हाँ फ्री है बता भी सकते हैं

देखिए टेंडर तो हम लोग एकुरेट नहीं बता पाएँगे लेकिन अच्छी ख़ासी लागत पर बन रहा है ठीक ना सिमरिया में डेवलपमेंट जो कि एक सड़क पुल अलग है एक रेल पुल अलग है और एक सड़क और रेल पुल पहले से है तो डेवलपमेन्ट है यहाँ और हरी की पौड़ी के तर्ज़ पर भी विकास हो रहा है सिमरिया में इसमें भी बड़ा एमाउंट है जो कि एकुरेट हमें पता नहीं है ठीक ना तो इससे बेगूसराय का बहुत ही क्या कहते हैं विकास होगा और लोगों में दूसरी जगह बेगूसराय के लोग जब दूसरी जगह जाएँगे तो यह भी ग्रौ गौरावित होंगे जो मेरे शहर में भी बिकास हुआ है और दूसरे जगह से लोग यहाँ घूमने आएँगे तो यहाँ से उस हिसाब से यहाँ लोग वहाँ जीविका उपार्जन कर सकते हैं

हाँ इसमें कोई शक नहीं है बहुत ही अच्छा है और बड़ा भी है जो कि अभी कार्य प्रगति पर है पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन देखने से ही लगता है बहुत बड़ा विशाल और एक सेल्फी पॉइंट कब तक यह लास्ट पच्चीस तक उम्मीद है हो जाएगा हाँ दो हज़ार पच्चीस तक यहाँ सब कुछ हो जाएगा लोग घूमने आ जाएँगे कहीं से घूमने आने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं है अभी तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जाने से मना है जैसे कि पुल का काम चल रहा है तो उसके नीचे आदमी को जाने से मना कर सक किया गया है हो सकता है ऊपर से कोई सामान गिर जाए तो आदमी को क्षति पहुँच सकता है लेकिन पच्चीस पच्चीस तक में क्लियर हो जाएगा यहाँ लोग बेझिझक हाँ यह तो है बिहार में पुल गिरा है लेकिन इसमें अभी तक जब से यहाँ शुरू हुआ है कोई शिकायत नहीं आई है क्योंकि यहाँ के जो लौकल जनता है आदमी हैं या कोई भी प्रशासनिक विभाग हो या राजनीतिक विभाग हो यह इस पर नज़र रख रहे हैं हम लोग जो ग़लत काम ना हो और बेहतर बने हाँ मज़बूती होनी चाहिए यह लोग हम लोग पूरे ध्यान दिए हैं ठीक ठीक है आप मिलिए अच्छा लगा आप से मिल कर